राज्य स्वास्थ्य केन्द्रों में भीड़ बढ़ने की समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे उपाय हम काफ़ी तरीकों से अस्पतालों की भीड़ कम कर सकते हैं हम सर्वप्रथम जो हमारे अस्पताल है उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं नया अस्पताल बनवा सकते हैं जिससे एक ही इलाके के सभी लोग अभी क्या करते हैं एक ही अस्पताल में जाते है क्योंकि उनके क्षेत्र में एक ही अस्पताल है इसीलिए लोगबाग़ वहाँ जाते हैं अगर अस्पताल ज़्यादा होंगे तो भीड़ भी कम होगी और सर्वप्रथम सभी व्यक्तियों का हमें उनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना होगा उनको ये बताना होगा कि वे स्वस्थ कैसे रहें क्योंकि अगर वे स्वस्थ रहेंगे तभी बीमारियाँ कम होंगी तभी अस्पतालों में जाने से फिर लोग बच सकेंगे और उन्हें बताना चाहिए कि वे अपने खाने में पौष्टिक आहार लें जैसे कि दूध केला अंडा मछली और फ़ल दालें इस तरीके का वे अपना भोजन लें फिर थोड़े साफ़ और स्वच्छ तरीके से रहें साफ कपडे़ पहने प्रतिदिन नहाएँ धोएँ और साफ़ सुथरे तरीके से रहें खाना खाने से पहले वे हमेशा हाथ धोएँ इस प्रकार वे अपना अच्छे तरीके से रहेंगे तो वे अपने स्वास्थ्य में वे स्वच्छ स्वच्छ रहेंगे तो वे स्वस्थ रहेंगे क्योंकि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की अच्छा राज्य हैं इस प्रकार हाँ वहाँ की भी अस्पतालों में जाने से कम हो सकती है इस प्रकार हमें अच्छे से रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो ये भी एक जरिया है कि हमें अस्पतालों में से जाने से बचेंगे और वहाँ भीड़ कम होगी